जी अहाँके विधा शिक्षा बहुत बढ़िआँ लगै छै जे हमसब एगो पहिलके अथी कइले रहलिए कि जे अथी एगो कहानिओ रोमाञ्चक कहानी पुराना जमानामे कथा कहानी शीर्षक मिललै शीर्षक बहुत बढ़िआँ हमरा लागलक ओ शीर्षकके फॉलो करि कऽ जे हम बहुत बढ़िआँसँ कऽ रहल छी ओकरे पालन कऽ रहल छी शीर्षकके जे शीर्षक अइ शीर्षकसँ हम बहुत मिलल बहुत सीख मिलल शीर्षक बहुत अइसन प्रिय कहानी मिललक कुछ आगेके बात सब मिललक कि अपना कहानिओसँ भी बहुत सीख मिललक कि जे हमसब की करबै नहि करबै शीर्षक वएह बात सबके जिक्र कऽ रहल ई कहानीके किताब अइसन हइ छै जेकि आदमीके भविष्य बहुत आगे बढ़ा सकै छै ओहि कहानीके रोचक कोइ कहानी खराब नहि होइ छै मगर शीर्षक बताबै छै ने बहुत बढ़िआँसँ बतबै छै डिबेट करै छै कि हँ कइसे हइ नहि हइ शिक्षक वएह किताबके जे शिक्षक भी पढबै छै मगर हमसब अपनेसँ खुदसँ पढ़िकऽ देखली कि शीर्षक प्रेमचन्द बंकिमचन्द्र चटर्जी ओहिसबके बारेमे हमसब बहुत बढ़िआँसँ आओर आगे जाकऽ देखली की हइ की नहि हइ आज हमसब यहाँ तक पहुँचली शीर्षकेके फॉलो करिकऽ बातो करिकऽ कि हँ की हइ नहि हइ ई सब इएह बातसब सुनैके मिलैछै शीर्षक बहुत बहुत कहैके मिलै छै